टोयोटा इनोवा किया सोनेट किया सॅल्टोस किया कार्निवाल मारुती सुजुकी ऑल्टो मारुती सुजुकी वॅगनार मारुती सुजुकी ब्रेजा मारुती सुजुकी प्रेसो मारुती सुजुकी जिमिनी मारुती सुजुकी ग्रँड विटारा टाटा हॅरियर टाटा नॅक्सोन टाटा पंच टाटा टियागो टाटा हेग्जा ह्युंडाय क्रेटा ह्युंडाय वेर्ना ह्युंडाय वॅन्यू ह्युंडाय सेंट्रो